پانچ سو پینتیس ایک ہزار اٹھائیس پانچ ہزار دو سو تیس دس ہزار دو سو پچاس تیرہ ہزار دو سو پچاس